पहिने तऽ आदमीके बैंक जाय पड़ैत रहै बैंकमे तऽ लाइन लागै पड़ै रहै टेंशन भए जाय पड़ै रहै तहुमे कभी लिंक आबै कभी लिंक काम करै नहि काम करै ओ भए जाइ रहै अतऽ आदमीके हे वए मोबाइल चललै यऽ मोबाइल पर औंठा दए दै छै एहिसे पैसा निकासी कए सकैत छै से होइ छै आब बहुत सुबिधा भए गेलै यऽ बहुत आराम बला काम भए सकै छै आ पहिलुका काममे आब कखनो लाइन भागि गेलऽ ककरो लिंक नहि काम करै छऽ ककरो लाइनमे आब ठढ़ा रहऽ आ खुब बड़ी देर लागैत छै या तऽ दुनियाँ मोबाइलके कहानी छै औंठा दए कऽ पैसा निकासी कए सकै यऽ मोबाइल म पर पहिने बैंक रहै आब बैंकमे जा खड़ा रहऽ ओहिसे लोकके टेंशन बढ़ि जाइ हे इ काम बेकार छियै आब तऽ मोबाइल चललै नया दुनियाँ नया आदमी औंठा दए दहऽ पैसा निकालि लए से छै जबकि पैंच अपना नहि रहलै यऽ आब ओ सब बात छै